सोशल मीडिया और ऑनलाइन डांस ट्यूटोरियल की वजह से जो बच्चे हैं उनको अपना हुनर आगे तक पहुंचाने का मौका मिला है ऑनलाइन जो डांस ट्यूटोरियल की वीडियोज़ बनाते हैं या सोशल मीडिया पे जो हम दिखाते हैं उससे बहुत ज़्यादा मदद मिली है लोगों को अपना जो हुनर है वो आगे तक पहुंचाने का दिखाने का बहुत सारे लोग हैं जो शायद आगे तक नहीं पहुंचा पाते हैं दूसरी चीज़ जो डांस इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं क्यूँकि आज हर घर में शायद हो सकता है टी वी ना हो पर जो फ़ोन है वह जो संचार है वह सबके घर में है आज सबके पास है उसके कारण भी उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा उनका नाम उनका हुनर घर घर तक पहुंचा है और बाकी लोगों में भी यह इच्छा आई है क्यों ना यह हम भी करें तो ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है वह बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मदद कारी ही लाभदायक कारीक है उनके हुनर के लिए अगर कोई अपना हुनर एक बंद कमरे में रहके सिर्फ़ एक वीडियो बनाके दिखा रहा है तो वह पूरे भारत में पूरे देश में पहुंच सकती है